बिहार में शिक्षा को लेकर सरकार ने जगह जगह कई नई तकनीकी से गाँव में स्कूल खोलवा कर विकास कर रही है और बिहार के वासियों को भी यह होना चाहिए कि हमारे बच्चे स्कूल जाए और अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा को प्राप्त करेंगे इससे हमारी देश की बेरोजगारी मिटेगी और स्कूलों में भी जो है कई तरह के शिक्षा को लेकर सरकार आगे बहुत ज़्यादा विकास की है जैसे कि कैम्पुटर की शिक्षा कला की शिक्षा इससे हमारे बिके बच्चे जो है विकास की ओर जा रही है स्कूल में अपने बच्चे को भेजिएगा तो हाजरी बनेगा आपकी हाजरी बनेगी तो सरकार ने हाजरी को देखते हुए बच्चों को कुछ राशि की भी मुहैया करा कराई हुई है जैसे कि स्कूल में ड्रेस देती है साइकिल देती है भोजन का व्यवस्था है इत्यादि इसलिए हम लोगों को यह भी होना चाहिए कि सरकार हमारी इतनी मदद कर रही है तो हमारे बच्चे भी स्कूल जाए और अपना अटेंडेंस बनाएँ इसलिए बिहार के सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इसलिए हमें सरकार भी साथ देवे ताकि सरकार हमारे बच्चों का भविष्य बना रही है और हम अपने बच्चों का भी भविष्य को देखते हुए अपने बच्चों को स्कूल भेजें